हेलो हाँ ड्राइवर आप कैब ड्राइवर बात कर रहे हैं ना जी आपने मेसेज किया था कि आप यहाँ पहुँच गए हैं मुझे लेने स्थान पर जी लेकिन मुझे नहीं देख पा रहे हैं जी जी जी मैं बबीता मिश्रा जी जी जी देखिए आप अपने राइट हैंड पर देखिए जी वहाँ पर आपको एक महाकाल किराना दुकान दिखेगी जी वहाँ से अंदर आ जाइए मैं सामने ही खड़ी हूँ जी सर जी ड्राइवर भैया